पहिले तऽ लोक मैथिली भाषाके घरे अंगनामे बाजै छलै लेकिन तैयो मैथिली भाषाके बिकास होइ छलै लेकिन आब युनवर्सिटी इसकुल हर जगह मैथिली भाषाके पाठ्यक्रम आबि गेल हइ दू हजार दूमे संविधानके अष्टम सूचिमे सेहो मैथिली भाषा जुरि गेलै लेकिन आब ई मोबाइल आबि गेलै एहि सऽ हम पैढ़ियो सकैत छी मैथिलीमे आओर कोनो भी यदि ऑर्डर करैके मोन होइए कोनो रेस्टोरेन्ट या किछौ से तऽ हम मैथिली बाजि कऽ ओहिमे ऑर्डर कऽ सकैत छी मैथिली आब बहुत परिवर्तन भऽ गेलै किए कि हर जगह एकर मोबाइलसँ प्रसार प्रचार भऽ गेलै हर जगह हम मैथिली भाषाके यूजो कऽ सकैत छी लगभगमे आओर पाठ्यक्रममे सेहो आबि गेल ताहि सऽ हम लिखाइ पढ़ाइ कऽके एकर हम बहुत परिवर्तन कऽ सकैत छी